ہیلو ہاں فیضان السلام علیکم کیا حال ہے پہچانے ہاں الحمد للہ الحمد للہ ہاں ابھی تو یار گھر ہی پر ہوں میں ہاں دیکھو نا بھئی تم کو کال کیا اصل میں ہوا کیا کہ ابھی باتھ روم میں جو ہے ہاتھ دھو رہے تھے تو اچانک سے جو ہے پانی کا پریشر جو ہے نا کم ہو گیا یار ہاں پتہ نہیں اچانک سے جو ہے ہاں نہیں نہیں اور دوسری جگہ پہ بھی چیک کیا کچن وغیرہ میں تو برابر بالکل مطلب صحیح آ رہا ہے

اور سب جگہ صحیح ہے بالکل پتہ نہیں باتھ روم کا ہی ایسا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یار ذرا بتاؤ اس کے بارے میں کیا کیا جائے نہیں نہیں اوپر ریگولیٹر وغیرہ بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے ابھی جسٹ ابھی چیک کر کے آ رہا ہوں نا ہاں ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہو کہ پائپ میں جو ہے نا کریک وغیرہ لیک وغیرہ ہو سکتا ہے ہے نا اچھا اچھا ہاں یہ بھی بات ہے کہ اتنا کافی ٹائم سے ہے تو جام بھی ہو سکتا ہے نہیں ہے بھئی ہاں صرف خاص اسی جگہ باتھ روم کا ہی جو ہے نا باتھ روم میں ہی مسئلہ ہے ہوں ہوں ہاں ہے نا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا نام ہے آس پاس کی بھی مسئلہ ہے یار اتنا تو واٹر اتھارٹی سے کیسے کانٹیکٹ کریں ہاں ارے تم کو جانکار ہے بھائی تم جانکار آدمی ہو بتاؤ ذرا اچھا دیا ہوا ہے اوہ ہاں وہی سوچ رہے تھے کہ ہم تھوڑا بات وات کر لیتے ہیں ہم لوگ سے بھی ہاں بھیج دو نا بھیج دیکھتے ہیں ہم بھی ہاں ہاں ٹھیک ہے بھائی کریں گے پھر انشاء اللہ ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے اللہ حافظ